न असांजे क्षेत्र में बि उहे ई खेल खेलिया वेंदा आहिनि जेके अन्य क्षेत्रनि में खेलिया वेंदा आहिनि और असांजे क्षे राज असांजे क्षेत्र में त सुठा सुठा स्टेडियम ठहियलु आहिनि क्रिकेट लाइ और बैडमिंटन कोट ठहियलु आहिनि गौरमेंट न बि ख़ूब सारा कोट ठहिराया अथाईं इन्हनि में जॾहिं जॾहिं स्टेडियम में मैच वग़ैरह थींदा आहिनि असांजे लखनऊ में त हे काना स्टेडियम बि ॾाढो सुठो ठहियलु आहे आए दिन उन्ही में मैचिस थींदा रहंदा आहिनि त असां त उते वेंदा आहियूं ॾिसण और ईअं क्रिकेट अकाडमी वग़ैरह बि ठहियलु आहे और बैडमिंटन अकाडमी बि ठहियल आहिनि गौरमेंट जी तरफ़ सां बि काफ़ी सुविधाऊं कई वञी करे उते माण्हू पंहिंजो मतिलबु मैंबरशिप वठी करे खेॾी सघे थो और काफ़ी काफ़ी क्लबनि में बि स्पोर्ट्स जा हो ठहियल आहिनि चैस जा आहिनि बॉलीबॉल आहिनि और कैरम आहिनि ख़ूब सारा मतिलबु इंडोर गेम्स आहिनि जेका की मतिलबु हिकु स्कूलनि में काफ़ी मतिलबु हो ठ कोट ठाहे रखिया अथऊं की गेम खे प्रोत्साहित कंदा रहनि ॾाढो सुठे नमूने उन्ही खे मतिलबु हो कयो अथऊं